हाँ मुझे सभी के साथ भोजन करने में आनंद आता है ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जब मैं लोगों को लंच डिनर के लिए आमंत्रित करता हूँ और कभी भी कोई भी इवेंट हो मैं बहुत से लोगों को एक साथ भोजन करते हुए देखता हूँ तो मैं भी उनके साथ भोजन करता हूँ इनमें मुख्यतः शादी शादी में मैं विभिन्न लोगों के साथ भोजन कर लेता हूँ धार्मिक भजन में भी मैं रुचि रखता हूँ दावत क्रिसमस मंदिरों कार्यक्रमों आदि में मैं लोगों के साथ बड़े इवेंट में खाना खा लेता हूँ जिसका मुझे भरपूर आनंद मिलता है